हाँ भैया आप फोन मिला रहे हैं हमारे पास अच्छा अच्छा अच्छा हमारे पास तो मलिहाबाद में हमारी एक नर्सरी है महमूदाबाद में ये महमूद नगर ढाल पे तो आपका पेड़ कौन सा चाहिए है हमारे पास है एक छः कलर का है गुलाब का पेड़ है और अगर फूल खिले चाहते हैं आप बगीचे में लगाना चाहते हैं या बाग लगाना चाहते हैं हमारे पास लीची का भी पेड़ है और लीची का पेड़ जो है आप जो पैसे बोलेंगे वो आपको हम बताते रहेंगे अच्छा अच्छा तो आपका कितना टाइम लग जाएगा फिर कितना एरिया है जमीन की

अच्छा अच्छा तो आप एक काम करिेएगा हमारे पास तरह तरह के बेला चमेली के पेड़ हैं और एक हमारा चाइनीज का बेल आया है तो आप उसका पेड़ ले लीजिएगा उसका रेट हमारा लेकिन महंगा आपको पड़ेगा ये हमारा अट्ठारह सौ रुपये का पेड़ है जिसमें छः कलर के फूल निकलेंगे

और वो हमारा देखिए आ नहीं आपका आपकी आपकी बात आपकी बातचीत के हिसाब से बढ़िया लग रहा है उसका प्राइज हमारा बारह सौ रुपये है लेकिन आपके लिए आठ सौ का लग जाएगा तो आप बताइएगा तो आपको कितने पेड़ चाहिए भाई हमारे पास तो होंगे करीब तीन चार प्रकार के कलर हैं और लीची के पेड़ हैं मोसम्बी का भी है और हमारे आप कभी नर्सरी में आइएगा देखिएगा और बढ़िया हमारे पास तरह तरह के हैं वो भी मिल जाएंगे लेकिन जो पेड़ हम आपको बोल रहे हैं आप अपने बगीचे में लगाईएगा उसमें चार प्रकार के गुलाब के फूल लग रहे हैं अच्छा तो हाँ ठीक है ये तो आपको पेड़ मिल जाएंगे लेकिन अभी गुड़हल का नहीं मिल पाएगा गुड़हल का पेड़ अभी हमारा बाहर से आ रहा है और गुड़हल का रेट आप समझ लीजिएगा आप अगर ऑर्डर करियेगा कितने पेड़ चाहिए गुड़हल के अच्छा दो सौ चाहिए वैसे हमारा फुटकर का अगर बारह पीस लेते हैं तो हमारा अस्सी रुपये का बैठ रहा है अगर आप दो सौ ले रहे हैं तो आपका लमसम मान के चलिए हमारा तीस रुपये का आपका बैठ जाएगा ये सुरजमुखी का मिल तो जाएगा लेकिन हमारे पास में जो हमने बीज बोया था वो मतलब उगा नहीं है तो हमारा इधर चेन्नई से आ रहा है कुछ हमारा ट्रांसपोर्ट से टैक्स है तो वो आ जाएगा लेकिन आपको कितना चाहिए सूरजमुखी का पेड़